दखानदारआ आंखौ थगाय हरबाय हाय जा गाज्रि कुवालिटि बेड शिट आंङो खुथ्रा खुथ्रि फेहे फेहा मा प्रिंट फ्राबो मोजां नंथारा आइयेट सोलाय हैफिन गोनहां बेखौनोदेन